ہاں مجھے ایک مرتبہ چائے بناتے وقت غلطی ہو گئی تھی میں چائے گیس پر چڑھا کر بھول گیا تھا تقریباً پندرہ منٹ بعد مجھے یاد آیا کہ میں نے گیس پر چائے پکنے کو چڑھائی ہے پھر ہونا کیا تھا چائے پوری سوکھ گئی چائے کا برتن پورا کالا ہو گیا تھا پھر میں نے گھر والوں کو بتایا گھر والوں نے بات سنائی اور معاملہ رفع دفع ہو گیا